गिबली ट्रॅड म्हूण आयिल्लो जंय लोक आपलो फोटो जो आसा तो चॅजिपिटीक धाडटालो आनी चॅट जि पि टी तो एक कार्टून कॅरेक्टर करून तांकां धाडटालो मागीर इंस्टाग्रेम आसा जंय लोकांक आख्या संवसारान कितें जाता कितें घडटा तें कळटा मागीर जे मनीस आमची पयस आसा तांचे कडेन उलोवपाक आमकां मेळटा मागीर आनी जायत्यो आसा कितली कसलें ज्ञान जाय जाल्यार त्या वस्तूची ज्ञान मेळटा आनी तें आमकां बरे तरेन समजायतात बरीं चित्रां दाखयतात आनी जायते तरेन आमकां शिकोवपाक मदत करतात मागीर जाणटी सुद्दा आतां शिकपाक लागल्या कांय जाणांक दुसऱ्यो भासो सुद्दा उलोवपाक शिकपाक मेळटा मागीर वेगवेगळे राज्यांत कितें कितें कसले कसले धर्म आसा तें आमकां समजूंक येता दुसऱ्यो दुसऱ्यो भासो उलोवपाक समजुपाक मेळटा शिकपाक मेळटा आनी जायत्यो जे शिक्षणा वरी खेळ आसा ते सुद्दां खेळून आमकां शिक्षण मेळटा आनी जायते भाशेन आमकां शिक्षण मेळपाक प्रयत्न मेळटा आनी आमचे बरे तरेन संवसार मुखार वता